جی ہاں تعیلمی قرض در اصل ایک ایجوکیشن لون جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں وہی ہے یہ جو غریب نادار بچے ہوتے ہیں طلبہ ہوتے ہیں ان کو ہائیر اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سرکار سے لون لیتے ہیں اور پے اپٹر پلیسمینٹ کی طرح مطلب کہ جب ان کی جاب لگ جاتی ہے تب وہ وہ پے کرتے ہیں ابھی میرے جاننے والوں میں سے میرا ایک دوست نے لیا تھا اپنے ہائیر اسٹڈی کو پرسیو کرنے کے لیے اور اس لو اس لون میں انہیں کافی سودھا ہوئی کیونکہ گھریلو اعتبار سے وہ بہت کمزور تھا بہت مالدار گھرانے سے نہیں تھا تو یہ سودھا لوگوں کو کافی طرح مدد کرتی ہے کہ جو غریب ہے لیکن پڑھنا چاہتے ہیں آگے کچھ بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں سرکار یہ مدد کرتی ہے سر اچھا سودھا ہونا چاہیے